मछली का व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय होता है और मछली पकड़ने में ही बहुत ही मज़ा आता है मछली अगर जाते हैं तालाब में देखते हैं या नदी में जाते हैं देखते हैं मछलियों का उछलना कूदना इतना ही अच्छा लगता है कि क्या बताएँ उसको देखते ही मन करता है कितनी मछली ज़्यादा ज़्यादा पकड़ लें और मछली का व्यवसाय ऐसा होता है कि उनको पकड़ के लाना मार्केट में बेचना एक अच्छा दाम में बिकता है मछली और पहले हाई रेट में उस मछली को बेचा जाता है जब मछलियाँ बिकते बिकते जब कुछ मछलियाँ रह जाती हैं जानते हैं कि अब इस मछली को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते क्योंकि अगर रख देंगे तो जो है कि मछली खराब होने लगती है इससे जो खरीदने वाले आते हैं वो बोलते हैं यार यह मछली ठीक नही है यह तो लगता है सड़ गया है क्या इसलिए हम लोग सोच समझ कर उसको मछली को बेचते हैं कि कम ही रेट में बेच दें क्योंकि अगर मछली नहीं बिकेगी तो नुकसान ही नुकसान होगा और इसलिए मछली को ज्यादा समय तक नहीं रोका जाता उधर मछली हम लोग कांटे से कटिया से और जाल से भी मछली पकड़ते हैं जाल से पकड़ने में कुछ और ही मज़ा रहता है क्योंकि जाल में एक बार में ही इतनी सारी मछलियाँ फँस जाती हैं कि उसमें आने के बाद इतना उनका जो है कि मछली में खेलना कूदना उतना पानी में रहते हैं न देखने में बहुत ही अधिक और बहुत ही अच्छा लगता है उनको देखने में कि कितना सुन्दर लग लगता है मछली इधर से उधर इधर से उधर भागती रहती हैं और इसलिए इनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा जाता मछली मारने के बाद मार्केट में जाते हैं पहले ऊँचे रेट में बेचते हैं ऊँचे रेट में बेचने के बाद फिर उनको देखेंगे कि यह मछली नहीं बिक रही है तो जैसे जैसे ग्राहक आएँगे उसको नीचे रेट डाउन करके उसको फिर मछली को बेच दिया जाता है क्योंकि उनको हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते क्योंकि यह किराना का दुकान नहीं होता किराना के दुकान में हैं काफी समय तक रख सकते हैं उसको दो महीने चार महीने आठ महीने दस महीना उसमें रहेगा तो बिकता रहेगा लेकिन मछली ऐसी चीज़ होती है उधर से लाओ और इधर ला कर इसको जल्द से जल्द बेचना अनिवार्य होता है और उसके बाद जो होता है उसके बाद घर पे लाते हैं पकाते हैं खाते हैं बड़े अच्छे से उसको खाने से सेहतमंद भी लोग रहते हैं हर प्रकार की मछलियाँ देखने को मिलते हैं आप जाओगे तो